अगर अस गल्ल करन इंडिया दे कल्चर ते कन्नै ट्रडीशन दी मतलब रीति रवाज़ दी उंदे जेह्के रीति रवाज़ ते कल्चर न ओह् बड़े जादा सिद्ध सादे न ठीक ऐ होर इन्ने अच्छे न की कोई बी दिक्खियै बड़ा बड़ा बड़ा दिक्खियै आनंद महसूस करदा अगर ओह् इंडिया दे कल्चर दी गल्ल करचै तां जियां डोगरा कल्चर अलग ऐ जियां डोगरा ड्रैस जेह्का होंदा सूट सूट पांदे सुत्थन जिसी आक्खदे हे पंजाब च दिक्खो ते उत्थें बी सूट पांदे ते राजस्थान च दिक्खो ते उत्थें ओह् पाये दे होंदे घाघरे चोले ते अलग अलग स्टेटें दे अपने अपने कल्चर न ते कल्चर जेह्के जियां राजस्थान दा कल्चर जेह्का बड़ा मशहूर ऐ जियां डांस जेह्का उंदा बड़ा जादा मशहूर ऐ कन्नै जेह्का साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ ओह्बी बड़ा मशहूर ऐ मतलब की हर इक्क जियां कुड्ढ डांस होंदा ओह्बी इक्क डांस ऐ साढ़ा हून अगर गल्ल करां रीति रवाज़ दी होर साढ़े इंडिया दे लोग जेह्के न ओह् बड़े सिद्धे सादे लोग न ओह् इंया इक्कजुट होइयै ओह् इंडिया गी अग्गें बढ़ा दे ठीक ऐ ओह् गल्ल करचै अगर अस इंडिया दे अंदर जेह्के स्टेटां न ते उंदे जेह्के रीति रवाज़ न सब अलग अलग रीति रवाज़ न गल्ल करचै हून जियां साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ डोगरा बिच जेह्के रीति रवाज़ न ते डोगरा मतलब अपने रीति रवाज़ होंदे ते पंजाबियें दे जेह्के अपने रीति रवाज़ होंदे मतलब हून दिक्खेआ जा तां जेल्लै कोई साढ़े इंडिया ध्यार होंदा साढ़े ध्यार होंदा सारे मिली जुलियै ध्यार गी मनांदे ते ओह् कोई भेदभाव ऐनी करदा ऐ हून असेंगी जियां एह् सिखाया जंदा की अपने कल्चर गी जां अपने रीति रवाज़ गी गै बढ़ावा निं देना बलके बाकी जेह्के इंडिया च रीति रवाज़ न उनेंगी बी बढ़ावा देना जियां उठना बैठना साढ़ा उठना बैठना जिस तरीका जां लोग जियां दिक्खो बाहर जंदे ते बाहर दा आये दा ओह् जियां होर स्हाबै दे होंदे पर साढ़े इंडिया दे लोग न जेह्के न तां ओह् बड़े जादा अच्छे न जियां डोगरा कल्चर साढ़ा ते आक्खदे नी की खंड मिट्ठे लोग डोगरे एह् बड़े जादा मिट्ठे लोग न कुसै कन्नै गल्ल करनी होऐ तां बड़े जादा सिद्धे सादे तरीके कन्नै जबाव दिंदे ते रवाज़ जेह्के न ओह् बड़े जादा मतलब पराने युगें दे रवाज़ चलदे आवा दे न होर अज्ज तोड़ी ओह् चला दे गै न जियां ब्याह् दे मामले च रीति रवाज़ दिक्खेआ जा ते ब्याह् जेह्का होंदा ओह् अपने मतलब ओह् केह् आक्खदे उसी अपने गौत्र बिच ओह् अपना गौत्र होंदा ओह्दे बिच करना दां दूई कॉस्ट च नेईं करना मतलब जेह्के पराने जमानें दे बुड्ढे उनें बनाये दे जेह्के रीति रवाज़ ओह् अज्ज बी चला दे लेकिन एह् ऐ की बाहरा जेह्के नमें बाहरलियां कंट्रियां जां वेस्टर्न कंट्रियां उनेंगी दिक्खी लोग बदला दे ते ऐहीं बी साढ़े इंडिया च रीति रवाज़ बड़े महत्तव दिंदे मतलब होर ए टू जेड चीज़ बहोत इफैक्ट कोई बी ध्यार होगा जियां होली आवा दी देआली आवा दी बड़े जादा अच्छे तरीकै कन्नै बनांदे एह् निं ऐ की जियां अस हिंदु न ते अस अपने गै कल्चर गी अपने गै रीति रवाज़ें गी बढ़ावा दिंदे नेईं अस दूऐं कल्चर गी बी बढ़ावा दिन्ने जियां मुस्लिम दा कल्चर ऐ ह् नमाज़ पढ़दे नमाज़ पढ़दे उंदा अपना ओह् ऐ साढ़ा अपना अस उत्थें पूजा पाठ करने अच्छा न्हाई धोइयै पूजा पाठ करने साढ़ा रीति रवाज़ ऐ उट्ठियै नेईं साढ़े घरा आह्ले बड्डे आक्खदे की उट्ठियै मतलब उट्ठियै असें न्हाई धोइयै असें केह् करना पूजा पाठ करनी माऊ बब्बै दा आदर करना उंदे पैर छूह्ने आर्शीवाद लैना कुदै जाना जां कोई घरै गी आवा दा उंदा आदर सम्मान करना मतलब इक्क मैह्मान जेह्का ओह् कियां उसी भगवान दे नज़रिये कन्नै दिक्खना उसी एह् इंया कोई अजनबी लब्भी जा ते कियां नुहाड़े कन्नै गल्ल बात करनी एह् निं ऐ की उसी भलेआं निं पुच्छना नुहाड़ी जो बी कोई सनागा परेशानी केईं केईं लोग होंदे रस्ता पुच्छदे ते ओह्बी बड़ा प्यार कन्नै सनाना कि अस कुसै गी बड़े प्यार कन्नै समझाने ओह् कल्चर साढ़े बड़े बड़े फेमस कल्चर साढ़े इंडिया बिच न बड़े जादा फेमस कल्चर न ओह् दिक्खो की अज्ज साढ़े इन्ने जादा कल्चर न इनें गी दिक्खने गल्ला लोग बाहरा आवा दे जेह्ड़ी बाहरलियां कंट्रियां न उंदे लोग इसी दिक्खनै गी आवा दे न की आवा दे दिक्खनै गी ते आपूं गै सोचो की की साढ़ा कल्चर जेह्का ऐ ओह् बड़ा आसानी कन्नै हर कुसै गी समझ आंदा मतलब ओह् निं ऐ की बड़ा अपना गै तरीका ऐ ते जियां बाहरले लोग न उनेंगी समझ निं आंदी की कियां ओह् जेल्लै डांस दिक्खदे साढ़ा की किन्ना सोह्ना उनेंगी लगदा ऐ वाह् यार किन्ना स्हेई ऐ होर दिक्खने कन्नै गै बड़े जादा मोहित होई जंदे हून दिक्खो जियां बाहरा बाहरा लोग औंदे जियां केईं केईं लोग दिक्खो आं जियां साढ़े बड़े बड़े टुरिस्ट प्लेस न जियां उत्थें औंदे उत्थें जियां एह् प्रोग्राम होंदे नच्चने दे ओह् बड़े जादा आनंद लांदे न नुहाड़े रीति रवाज़ बी बड़े अच्छे न ऐसी गल्ल निं ऐ की बहोत जादा अच्छे न बाहरलियें कंट्रियें च इन्ना कुछ निं ऐ बाहरलियें कंट्रियें च इनें रीति रवाज़ें गी बढ़ावा निं दिंदे न ओह् सिर्फ बच्चें पैदा करदे ते जियां ओह् थोह्ड़ा बड्डा होंदा ते मां बब्ब कुत्थें ते बच्चा कुत्थें उत्थें एह् रवाज़ न ते साढ़े इत्थें ऐसा नेईं होंदा ऐ ते साढ़े केह् होंदा कि दिक्खो अगर मां बब्ब हैन ते उंदी गै सेवा करनी ऐ उंदी लॉस्ट तगर सेवा करनी ते अज्जकल दे लोग थोह्ड़े बे दर्द न लेकिन एह् ऐ की बच्चा मतलब ओह् मां बब्ब गी जेह्का जादा बढ़ावा दिंदा कुछ कुछ होंदे जियां अस्सीं परसेंट स्हेई होंदे बीह् परसेंट कुदै कुदै गलत बी होंदे लेकिन साढ़े इंडिया बिच एह् ऐ की नूह् कुसै भैन भ्रा गी हर इक्क कुसै गी मतलब कुड़ी गी कुड़ी नज़र बिच दिक्खना भ्रा गी भ्रा दी नज़र बिच दिक्खना मां बब्ब न ते उंदा अलग तरीका ऐ कोई आदर सम्मान लैने दा ते हर इक्क चीज़ै दा मतलब बड़ा ओह् कीते दा जियां भैन ऐ ते भैन दा केह् ओह् मतलब केह् रोल ऐ जिंदगी बिच भ्रा दा केह् रोल ऐ उनें केह् साथ देना भ्रा दा भ्रा कन्नै भैन दा भैन कन्नै ते ब्याह् कारज़ै बिच बी दिक्खो तां बड़ियां अच्छियां अच्छियां मतलब रीति रवाज़ न एह् मिगी बी निं लगदे रीति रवाज़ की आं अपने गौत्र बिच होना चाहिदा जां जियां दिक्खो जमाना बदली गेआ ते दिक्खेआ जा अगर तां बाहरलियें कंट्रियें अस गल्ल करचै बाहरलियें कंट्रियें दी तुस आपूं दिक्खो की बाहरलियें कंट्रियें बिच एह् चीज़ां नेईं होंदियां न उत्थें कोई फर्क निं पौंदा ऐ कुन्न आवा दा कुन्न जा दा केह् कल्चर ऐ कुत्थें ब्याह् करना कियां करना ऐ उत्थें कोई सिस्टम ऐसा ऐ गै निं ऐ सिर्फ एह् चीज़ां जेह्कियां न इंडियां बिच गै पाई जंदियां जियां असें कुसै दी मदद करनी ऐ जियां असें अपना कल्चर जेह्का उसी बरकरार रक्खना अग्गें बी रक्खना बरकरार ते कियां साढ़े जेह्के रीति रवाज़ उनेंगी दिक्खियै असें अपनी जिंदगी अग्गें बढ़ानी एह् चीज़ां बाहरली कंट्री बिच नेईं होंदियां न ओह् बड़े अपने अपनी लाईफ च गै मस्त रौहंदे ओह् लोग अपने बस कमानै च बिज़ी न अपने पीया दे कोई माऊ बब्बै दी टेंशन निं भैन दी टेंशन निं भ्रा दी टेंशन निं मतलब कोई निं जित्थें शैल लब्भी जा कुड़ी उत्थें ब्याह् करी ओड़ना ते मतलब कल्चर बी कोई ऐ निं हैन इन्ने कोई कल्चर बी हैन निं हैन जिन्ने इंडिया बिच कल्चर न ते बाहरलियें कंट्रियें बिच कोई इन्ने कल्चर निं हैन ते एह् कहना चाह्नीं आं अंऊ की इंडिया जेह्की साढ़ी ते मतलब कल्चर ते रीति रवाज़ै कन्नै भरी दी ऐ ते ऐसा एह् सिस्टम जेह्का ऐ एह् बाहरलियें कंट्रियें बिच नेईं होंदा ऐ बाहरलियें कंट्रियें च मतलब ओह् वेस्टर्न कंट्रियां आपूं पैसा कमानै गी लग्गी दियां ते ते अपने च उनेंगी पता निं ऐ की साढ़े केह् रीति रवाज़ केह् कल्चर न उनेंगी कोई पता निं ऐ लेकिन कुछ कुछ लोग अज्जकल दिक्खो इंडिया दा कल्चर दिक्खी ओह् बड़े खुश होंदे ते इंड़िया च आइयै एह् कल्चर दिक्खदे साढ़े इंडिया जेह्की ऐ इंडिया दे लोग जेह्के न मतलब बड़े जादा सिद्धे सादे लोग न साढ़े बड़े अच्छे लोग न बड़े अच्छे कल्चर न साढ़े अलग अलग स्टेट दे अपने अलग अलग कल्चर न केईं डांस करदे केईं कुड्ढ करदे ते केईं पंजाबी डांस करदे ते रीति रवाज़ दिक्खेआ जा ते पंजाबियें दे अलग रीति रवाज़ ते जेह्का ब्याह् कारज दा सिस्टम ऐ ओह् अलग ऐ डोगरें दा अलग ऐ हरियाणा दा अलग होना राजस्थान दा अलग होना एह् चीज़ां न साढ़ियां इंडिया गी इक्क केह् आक्खदे उसी बड़ा अच्छा असें इक्क इंडियां जेह्की ऐ एह् जेह्की कल्चर ते रीति रवाज़ कन्नै बड़ी उभरी दी ऐ उप्पर